आमी एका टुर्नामेंटाक गेले अशे कितेंक तेंच्यानी स्कोर मारलो एक धा ओवरिंनी मारलो कितको बार एक साठ के सत्तर मारलो तेंच्यानी तो आमकां चेस करपाक जाय आसलो सत्तर

धा ओवरिंनी सत्तर स्कोर चेस करपा म्हटल्यार मात्सो डिफिकल्ट पडटालो आमकां कियाक आमची बॅटींग लायणीन मात्शी बरी नासली तरी पण आमी तो चेस करपाक ट्राय केल्लो ट्राय केलो म्हळ्या आमी जिकले बरे आ सत्तर धा ओवरिंनी सत्तर मारलो आमी म्हळ्यार आनीक तसो आमकां त्या टुर्नामेंटाक बरो लेट जाल्लो लेट जाल्लो म्हणग्या गे आठ साडे आठ अशी जाली आनी आमी येयले क बरें व्हडलें कप मेळ्ळें फायनल जिंखले आमी थंय बरें व्हडलें कप ट्रोफी मेळ्ळी मॅन ऑफ द सिरिज मेळ्ळी जावं मॅन ऑफ द मॅच मेळ्ळो आमकां आनी ट्रॉफी मेळ्ळी कॅश मेळ्ळे एक धा बारा हजार कितें तरी कॅश मेळ्ळें आमकां तेन्ना ते घेवन आमी बरे येयले एक रॅली काडली आमी ती फश्ट आमी फश्ट टुर्नामेंटान जिकलेलें तेन्ना पयलेच आमचे आमी आमचे ग्रुपान आमी ते गेल्ले तेन्ना आमी द फश्ट टुर्नामेंट जिंकले जेन्ना आमी रॅली काडली देवळांनी गेले ती ट्रॉफी घेवन जावं आमी देव गाराणें घातलें कितें आमी अशें तशें बरे खेळ्ळे हें तें आनींग आनी येयले घरा कडेन आमच्या आमच्या वाड्यार घरानचें देवूळ आहा त्या देवळान गेले भटजीक आपयलो आनी मागीर आमी बरे एक हेवटेन तेवटेन बरे रॅलीक भोंवले सगळे प्लेयर आमी सगळे वाड्यार येले तेन्ना आमकां बरे देवळान आमकां सगळ्यांक आमचो कावन्स्लर येवन बरे आमकां वीश केले बरे केल्यात तुमी हें तें अशें बरे जिंखले आनी बरे फश्ट टायम तुमी ट्रॉफी बरी व्होडली घेवन येल्यात आनींग कॅश घेवन येले ते